हां जेह्ड़ा भगत सिंह हा में ओह्दे कोला प्रभावत होई ते उ'नें अपने जीवन च साढ़े देश आस्तै केह् केह् नेईं कीता जिस टाईम बिच खेढदे कूददे ते कन्नै पढ़दे कालज स्कूलै जंदे ओह् उस टाईम साढ़े देश आस्तै कुर्बान होए ते उ'नें बड़ा सारा योगदान दित्ता केह् उ'न्नें अपनी कुर्बानी साढ़े देश आस्तै दित्ती जिस धरती उप्पर अस चलने आं बौह्न्ने आं उट्ठने आं जिस धरती दा अस रुट्टी उगाइयै खन्ने आं ते इस च अलग अलग फसलां होंदियां न उस धरती लेई उ'नें अपनी जान कुर्बान कीती ते अस मन्नने आं कि असेंगी जीवन बार बार नेईं थ्होंदा लेकिन उ'नें अपने जीवन दी परवाह् कीते बगैर ते उ'नें अपनी जान कुर्बान करी दित्ती ते भगत सिंह ने फांसी उप्पर जिसलै जाने गी सारे लोक डरदे न लेकिन ओह् नेईं अस अपने जीवन गी ते मन्नने कि जीवन असें सिर्फ जिंदगी च इक बार थ्होंदा ऐ लेकिन उ'नें अपने देश आस्तै नुहाड़ा एह् देश प्रेम दिक्खो कि ओह् अपने देश देश गी किन्ना प्रेम करदा हा कि उ'नें अपने देश दे आस्तै अपनी जान बी कुर्बान करी दित्ती ते होर बी नुहाड़े बड़े सारे न जि'यां मतलब कि होर बी बड़े सारे फाइटर होए न जि'यां ए पी जे अब्दुल कलाम होई गेआ साढ़े जेह्ड़े प्रधानमंत्री हे महात्मा गांधी होर बी बड़े सारे फाइटर न जि'नें अपने देश आस्तै अपनी जान कुर्बान कीती लेकिन जेह्ड़ा भगतसिंह हा ओह् अपने देश कन्नै बड़ा प्यार करदा हा ते उ'नें अपने देश आस्तै अपनी जान कुर्बान करी दित्ती